अपन राज्य बिहारमे बहुत सा धर्म रहै छै जेना हिंदू मुस्लिम बुद्ध जैन आओर क्रिस्चनो किछु क्रिस्चनो रहै छथिन तऽ अगर धर्मके बात कयल जाय तऽ अपन पूरा बिहारे नहि अपन पूरा जे देश छै पूरा देश अपन धर्म निरपेक्ष राष्ट्र कहल जाइ छै सेक्यूलर कंट्री आओर बिहारोमे बहुत सारा एहन धर्म छै जे एतय रहै छै तऽ हमर क्षेत्र हमर एरिया हमर गाम पालिओमे एहिठाम बहुत सारा धर्म रहै छै जेनाकि मुस्लिम हिंदू किछु क्रिस्चन तऽ धर्मके रहलासँ बहुत फायदो छै अपन समाजकेँ एनामे अगर धर्म धर्म छै अगर कोनो मतलब एहन शिविर भेलै स्वास्थ स्वास्थ्य सम्बन्धी शिविर जेनाकि हमरा गाँवमे दुर्गा पूजा होइ छै या फेर काली पूजा होइ छै या फिर जन्माष्टमी पूजा होइ छै तऽ ओहिमे बहुत एहन कुमारि ब्राह्मणकेँ खिआबयवला जे छै मतलब भण्डारा करायल जाइ छै या फिर गरीब आदमीके खायवला बहुत एहन चीज छै से मतलब ओकर ओकरा ऑर्गेनाइज कयल जाइ छै तऽ अपनासभ आयल ओहिमे सभ खाना खयलक ओ पुण्यके काज मानल जाइ छै अपनसभके संस्कृतिमे एहि चीजकेँ की कोनो भूखाकेँ खाना खीएनाइ कोनो प्यासलकेँ पानि पीएनाइ बहुत एहन छै जेनामे की ए एखने किछु दिन बाद नर नरक निवारण चतुर्दशी आबि रहल यए ओकरा बाद फेर सरस्वती पूजा आबि रहल यए ओहिमे कलश यात्रा निकलैत छै कलश यात्रा निकलल तऽ सभ कुमारिके ओहिमे जे छै शर्बत पियाओल जाइ छै ओहिमे बहुत एहन नरक निवारण चतुर्दशिओमे शर्बत पियाओल जाइ छै तऽ ई एगो जन कल्याणके अन्दरमे ई चीज आबि गेलै आओर हमरे गाँवमे किछु किछु छओ महीना एक सालपर बहुत एहन स्वास्थय शिविर ल लगायल जाइ छै जाहिमे रोगीकेँ मुफ्त इलाज मोहय्या करायल जाइ छै ओहि ग्रुपके तरफसँ या फेर ओहि धार्मिक ग्रुपके तरफसँ धार्मिक ग्रुप कहियौ धार्मिक संस्था कहियौ हर ह हरेक चीज तऽ ई चीज कयल जाइ छै आब एना मु मुस्लमानोमे होइ छै हुनकोसभके बहुत एहन नियम छै जाहिमे ओसभ मतलब अपन चन्दा कए कऽ या फेर कोइ एहन आदमी जे अपना समझै छै जे मतलब हँ ई चीज अहाँ काम करयबै तऽ हमर ई पुण्यके काम भेल हमरा एहिसँ मतलब आगाँ चलि कऽ ठीक यए पोजिटीविटी आबै छै एहिसभ काम कयलासँ तऽ ओहो छियै जे ओहो छियै जे अपन ओ करैत छथिन